हमरा आरके जे पास जे छै बहुत गरीब छियै गरीब छियै राशन दै छै पाँच किलो ओइसँ की होइवला छै कुछो नहि होइ छै पाँच किलो राशनसँ इन्दिरा आवास दै छै जकरा अमीर छै ओकरे इन्दिरा आवास दै छै हम लोगके पास नहि आबय छै जे बड़ा बड़ा बड़का आदमी छै उ सब लोक खा जाइ छै ईसब जे छै हमरा आरके पास नहि आबि रहल छै हमलोग गरीब आदमी छी ईसब अइतय नहि छै इन्दिरा आवासके पैसा नहि आबय छै अमीर आदमी खा जाइ छै हमरा आरके आयुष्मान कार्ड बनलय ई सभ कोनो लाभे नहि छै ई सबके लिये लाभ दो लाभ दैयै नहि रहल छै लाभ देतय तब ने लाभ नहि दै छै हमरा आरके बहुत गरीब छियै वृद्धा पेन्शन मिलय छै ई सब नहि दै छै वृद्धावला पैसा दो लेकिन लेबर कार्ड बनय छै ई सबके लिये कार्ड नहि बनि रहल छै सब सरकार जे छै बढ़िआँ बढ़िआँ आदमी खा जाइ छै लेबर कार्ड बनाय लै छै हमरा आर सभ के लिये लेबर कार्ड बनाय देलियै लेबर करके मजदूरी बहुत मजदूरीके लिए बनाय दै छियै हमरा आरके पास नहि आबय छै बड़ा बड़के बड़के आदमी खाए जाइ छै मूर्ख आदमी सभ ओहिने रहय छियै जे छै उसब आदमी जे छै छै उसब सब चीज खा जाइ छै हमरा आरके पास अइबे नहि करय छै हमरा आरके उतना टा इन्दिरा आवास जे छै उसब घरपर नहि घर नहि बनय छै उसब घर केना बनतय पाँच किलोके राशन दैतय उ सँ नहि किछु सुबिधा होइ छै हमरा आरके पास कुछो छेबे नहि करलइ